हेलो मुझे कैब वाले भैया से बात आप कैब वाले भैया बोल रहे हैं क्या मुझे मध्यम आकार की या फिर थोड़े छोटे या बड़े साइज की गाड़ियाँ मिलेंगी क्या क्योंकि मुझे घूमने जाना है घूमने जाना उज्जैन जाना है मुझे पूरी फैमिली के साथ मुझे घूमने जाना है और मतलब साथ में पड़ोसी लोग भी हैं जैसे आठ या दस लोग या बारह लोग इतने लोग हैं इतनी बड़ी मिल जाएगी क्या और उसका मतलब प्राइस क्या क्या है छोटी का और बड़ी का दोनों का क्या रहेगा तो आप वह बता दीजिए मुझे और ड्राइवर भी अच्छा चाहिए सुविधा जैसे अच्छी सुविधा मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमें